अस जी खेत्तरें च पान्ने देसी हैल देसी हैल पान्ने फिर असें फसल शैल लैन्ने आं अहें ते इन्ना यूरिया नी होंदा कनक राह्ने आं ओह्दे च बी अह देसी हैल पान्ने आं ते शैल फसल होंदी ते म अग्गें फ्ही फसल कनक बड्डियै फिर अहें अग्गें लान्ने आं मुंजी मुंजी लान्ने आं ते फिर ओह्दे बिच्च बी अह देसी हैल गै पान्ने देसी हैल गै पांदे अहें ते ओह् बी फसल शैल होंदी मिट्टी ठीक ऐ पर इद्धरै दी नसकान नी होंदा एह्कड़ी फसला गी ते आने आह्ले लोग बी इ'यै करन देसी हैल पान देसी हैलै च ठीक फसल होंदी यूरिया पाइयै गोली पाइयै दुई खाद ते उ'न्ना गै जल्दी गै साड्डे च बी यूरिया होई जाना यूरिया गै अपने शरीरै च बी होई जाना ते फिर तां अहें देसी हैल पांदे पैली च दूआ नी पाना चाहिदा अहें नेईं पांदे अहें गोली गोली बी नी पांदे ते यूरिया बी नी अहें पांदे ते शैल टैम कड्ढा दे आं अहें अपने पैली चा खेत्तरें चा अहें शैल फसल कड्ढा दे आं हां पानी फिर लाना फसलै गी लाब्बें च ते पानी पुट्टनी बी लाब्बें जेह्ड़ी पानियै च ते लानी बी पानियै च ते बड्डनी सुक्के च एह् फसल ऐ साढ़ी पेंडू लोग एह् कम्म करदे न फसल शैल होंदी फेर आने आह्ले न जेह्ड़े ते ओह् बी करन शैल सोची समझियै अपना कम्म करन एह्कड़ा देसी हैल पान ते अपना नफा लैन